हालके वर्षमे भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत विकास केलकै है अर्थव्यवस्थामे हूॅं इन्टरनेटके सहयोग सभसँ ज्यादा है इन्टरनेटके माध्यमसँ आज कल लोक इन्स्टाग्राम फेसबुक यूट्यूबसँ अधिकसँ अधिक पैसा कमा रहल है आओर साथमे इन्टरनेटके माध्यमसँ कोइ भी न्यूज समाचार इत्यादि कोइ भी खबर या देश विदेश भायसँ बहनसँ पापासँ मम्मीसँ बात करैके लेल भी आब सोचैके न पड़ै है आओर साथमे कुछ मुख्य उद्योग भी छै जइसेमे इन्टरनेट बैंकिंग ओहिसँ हमनिके बहुत बड़का लाभ मिलल जेकि पहले रहले यहऽ बैंकसँ पैसा निकालैले अबैत रहलीह तऽ लूट पाट होइ जाइत रहलै यऽ लेकिन अब ओ सभ न होइ छै कैशलेस इण्डिया भऽ गेलै डिजिटल पेमेन्ट हर जगह हो गेलै हर दुकानपे दू रुपैआसँ लकऽ पाँच रुपैआ दस रुपैआ लाख रुपैआ तकके ट्रान्जैक्शन हो जाइ है एक क्यू आर कोड स्कैन कर देलासँ पहले रहलै है कि जेबीमे लै के जाइत रहलीह है चोर उच्चकाके डर रहलै है आओर साथमे लूटपाटके भी डर रहलै है आब डिजिटल पेमेन्टके माध्यमसँ हम लोग बहुत तरहके पेमेन्ट कर पबै छी